नौ हज़ार तीन सौ चौपन बारह हज़ार पाँच सौ तिहत्तर आठ हज़ार तीन बावन हज़ार ग्यारह एक हज़ार सात सौ तेरपन